अज्जै दा जेह्का अधुनिक जुग ऐ ओह्दे च अस दिनो दिन आलसी होआ ने ते नुआढ़े आस्तै असें असेंगी स्पोर्टस बिच यानि के खेल कूद बिच्च भाग लैना बड़ा जरूरी अवश्यक होई दा ऐ ते नुआढ़े आस्तै बी इक खेल कूद बिच्च इक सारें शा बधिया ऐक्ससाईज़ ऐ उसी अस आखने रन्निंग यानि के दौड़ना दौड़ना हर बंदा करी सकदा चाहे निक्का होग चाहे बड्डा होऐ चाहे बजुर्ग होऐ दौड़ने नै साढ़े साढ़ा जेह्का शरीर ऐ साढ़ा शरीर खुल्ली जंदा दौड़ियै दौड़ने नै साढ़े शरीर बिच्च अनर्जी औंदी औंदी ऐ ते जेह्का बी असैं जेह्का बी साढ़े शरीर बिच्च फालतू दा जेह्का चर्बी ऐ ओह्बी दौड़ने नै घटी जंदी दौड़नै बी जेह्का तेज़ करना में गानें सुनना ऐं करना ऐं जियां इंगलिश गाने होइये अंग्रेजी गाने होइये हिन्दी गाने होइये ओह्दे नै गल्ल एह् होंदी ऐ कि जिसलै बंदा हुट्टी जंदा दौड़दे दौड़दे तो गाने नै बंदे थोह्ड़ा प्रोत्साहन थ्होंदा कन्नै बंदा थोह्ड़ा डिस्टरैकट नेईं होंदा बंदा इक जगह पर फोक्स होई जंदा इक जगह पर केन्द्रत होई जंदा ओह्दा ध्यान में बगैर गाने दे में बगैर गाने नै दे बी दौड़ना करना ऐं दौड़ने टैम उप्पर हमेशा गै अपना जेह्का अपना सिर ऐ उसी हमेशी सिध्दा रक्खना चहिदा बिल्कुल सीध बिच्च होर बी दौड़ने नै असें बड़े गै बड़े गै फायदे होंदे साढ़ियां दौड़ने नै लत्तां लुत्तां मज़बूत होंदियां न दौड़ने टैम उप्पर हमेशा फोक्स रौह्ना चाहिदा यानि के फोक्स अस कियां करी सकने जां कोई जेह्का नमां बंदा ऐ ओह् गाने सुनियै संगीत दे इस्तेमल नै फोक्स होई सकदा ऐ ते जिस जियां जियां कि उस थोह्ड़ा बंदा अक्सपीरियंस होई जंदा थोह्ड़ा बंदा पराना होई जंदा उस कम्मै च ते बंदा बंदा बगैर गाने नै बी बंदा फोक्स होई सकदा ऐ जियां कोई बंदा कोई ग्रुप बनाइयै कोई अपने दोस्त कन्नै अपना बंदा दोस्तें कन्नै बी बंदा रन्निंग करी सकदा ऐ जियां कोई ग्रुप बनाइयै सवेरे कन्नै रन्निंग कन्नै इक होर फायदा होंदा ऐ जियां कोई सवेरे आलार्म लाइयै सवेरे बंदे गी सवेरे उट्ठने दी आदत बनी जंदी रन्निंग कन्नै बंदे दा शरीर बी सिध्दा होई जंदा ते कन्नै बंदा बंदेदा टाईम बी सैट होई जंदा इयै रन्निंग दे फायदे